गुड मॉर्नींग डॉक्टर शेकर डॉक्टर शेकर तूं बांबोली जीएमसीन आहा डॉक्टर म्हाका एक एमर्जंसी एक दोन सिलींडर जाय आहलोले ऑक्सिजन तींग येयल्या मेळटोले आ आंव हिंग मड मडगांवसून उलयतां म्हजी न्हू माय सारकी चोड बोरी सिरियस आसा आनी तिका हिंगा प्रायवेट हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्या पूण आतां तेका जीएमसीन हाडपा बोरें प्रोब्लम जाता तेक लागून ऑक्सिजन सिलींडर जाय आहलोले दोन हिंगा तेंकोडे शॉर्टेज आहा सिलेंडर पूण डॉक्टर मातशें म्हाका हेल्प कोरूं जात जाल्यार कोर न्हू डॉक्टर बट हॉस्पिटलान म्हुज्यान येवपा जाता बट आतां एमर्जंसी सिलींडर जाय एमर्जंसी ना जाल्यार मांयक म्हजे कितें जावपा शकता कित कोरपाचें तुमी डॉक्टर केसलें आमकां हॅल्प कोरनाहलोले मातशें हेल्प कोरपा जायना डॉक्टर म्हुळ्यार तूं मातशें मातशें हुंयी भोवोन मातशें चोय न्हू तुमगे एमर्जंसी तुम थोडे दोत्ताय न्हू तुमकोडे मातशें मेळटा जाल्यार म्हाका एकू पूण धाड एकू पूण हांव व्होरपा येतां आयच दिसा भितोर जातलें डॉक्टर पूण मातशें हेल्प कोरपा जाता जाल्यार तूं चोय न्हू तुको जात जाल्यार मातशें आमी सोगलें ट्राय केलें डॉक्टर बट हूंयच मेळना हूंयच मेळनाय इतू पोयशे पासून दिले डॉक्टर पोयशे पासून दिले तुम पेशंटा चोयनाय जाल्यार तुम डॉक्टर कित्याक कित्या कोंता येनाय बोरें डॉक्टर बाय